नमस्ते भैया नमस्ते हाँ भैया खेती करते हैं हाँ हाँ सब्ज़ी जो लेना चाहते हैं वो मिलेगी लौकी तोरई भिंडी हाँ हाँ जो चाहोगी सब्ज़ी में वो सामान मिलेगी हाँ सारी सब्ज़ी मिलेगी नहीं नहीं दवाई नहीं डालते हैं अरे जैविक खाद डालते हैं ह्म्म हाँ तो क्विंटलों के हिसाब से खरीद लें भैया आलू उगाने वाले भैया जो है पंद्रह सौ का चल रहा है लौकी का जो है दो हज़ार रुपये अरे चलो ठीक है कम लग जाएगा जो बताएंगे वो लग जाएगा नहीं कीड़ा निकलना कीड़ा वाली थोड़ी आपको अब सब्ज़ी बढ़ियाँ देंगे हम हाँ ना नंबर एक की सब्ज़ी देंगे हाँ लौ लौकी है भिंडी है तोरई है कद्दू है हाँ वो सब मिलेगी भिंडी का भी हज़ार रुपया में चल रहा है बिल्कुल ताज़ा मिलेगा वो हज़ार रुपैया में चल रहा है आपको छूट कम दे देंगे हाँ तो तो आप को कम कम में मिलेगी हाँ जो चाहोगे वही कम करके हम दे देंगे आपको हाँ देखो साग नंबर एक का मिलेगा माल जी है देख लो हाँ हाँ ठीक ठीक आप आ जाइए बढ़ियाँ नंबर एक की सब्ज़ी मिलेगी नमस्ते भैया